میں ساڑی لینے گئی اور مجھے پھر جب میں لے کر آئی وہ مجھے بالکل پسند نہیں آئی اس کا کلر اچھا نہیں تھا اس کی ڈیزائن اچھی نہیں تھی مجھے بہت خراب لگی ساڑی اور میں نے واپس کر دی پھر میں نے دوسری ساڑی لی جس کی کڑھائی بہت اچھی تھی اور مجھے بہت پیاری لگی اور میں اس کو شادی میں پہن کر کے گئی اور اس کی ڈیزائن بھی اچھی تھی میں نے اتنی اچھی ساڑی پھر کبھی نہیں خریدی اور پھر میں دوبارہ جس دکان سے لائی تھی اسی دکان سے ساڑی لائی اور میں کہا کہ میں اسی دکان سے ساڑی لاؤں گی وہ بہت اچھی ساڑی ہے اور مجھے بہت پیاری لگی اور میں نے اپنی دوستوں کو بھی ویسی ہی ساڑی دلوائی جس کا کلر بہت پیارا تھا اور اس کی کڑھائی بھی بہت اچھی تھی صفائی تھی صفائی کی تھی اور میں دوبارہ اب جب بھی لاؤں گی تو اسی دکان سے سامان لاؤں گی اس دکان میں ساڑیوں کے علاوہ بہت سی چیزیں بھی بہت اچھی ملتی ہیں